म्हजें नांव संजय जोशी पणजे गेल्लों आनी घरा येतालों पळयता जाल्यार म्हाजें आधार कार्ड ना मागीर हांव ऑफिसान गेलों विचारपाक सराक विचारलें की म्हाजें आधार कार्ड आनी हिंगा केन्ना मेळटलें आनी डॉक्युमॅंट कितें कितें जाय आनी कितलें दिसानी येतलें अशें तेंकां विचारलें आनी तें तेंच्यानी सांगलें की एक दोन म्हयन्यांनी येतलें म्हुणोन आनी कितलें पयशे जाय काय जाय तें मागीर तुमकां सांगता म्हुणोन सांगलें